घटना तशी सादी रोमांचक काय कितें खबर ना पूण अविस्मरणीय निश्चितूच गोंयांत पयलेच फावट राष्ट्रीय खेळाचे सर्ती जातात आनी त्या निमितान जी क्रिडा ज्योत आसा ती खेळा प्राधिकरणाच्या वतीन सगळ्या गोंयभर भोंवडायतात आनी म्हाका ती क्रिडा ज्योत आमच्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांत त्या क्रिडा ज्योतीचें स्वागत करपाचो मान म्हाका मेळ्ळो आनी ती क्रिडा ज्योत हातांत घेवपाची संद मेळ्ळी तें सुद्दां हांव खेळाडू नासतनाय बी म्हाका दिसता म्हजे खातीर हो अत्यंत रोमांचक किंवा अविस्मरणीय असोच अणभव